ہماری ریاست مہاراشٹر میں اردو زبان کا بہت اہم رول ہے یہاں کے بیشتر تعلیمی اداروں میں پہلی جماعت سے لے کر بارہویں جماعت تک اردو کا سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں بچوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھانا سکھایا جاتا ہے اور عام زندگیوں میں بھی اکثر و بیشتر لوگ اردو میں ہی بات کرتے ہیں اردو زبان میں فارسی کے الفاظ بھی آتے ہیں ہندی کے الفاط بھی آتے ہیں اور بہت سے الفاظ ملتے جلتے ہوتے ہیں اور اس جدید دور میں لوگ شاعروں کو بہت پسند کرتے ہیں اور شاعر اکثر و بیشتر بہترین اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں ان تمام وجوہات کی بنا پر اردو زبان ہماری ریاست میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے